कार्यस्थल पर तकरार आओर कठिन परिस्थितिके हम अपन अपन विवेकेसे ओकरा सम्भालै छी किआकि टकराव हेबएके मतलब द्वन्द्वता प्रकट भए जाइत छै द्वन्द्वता मतलब एक दूसरासँ द्वन्द्व मतलब मत मतभेद ई ओ छै ओ चीजके देखैत कि कोइ केकरो मनमुटाव जादा नहि होए सब अपन आपसमे मिलजुलके रहै तऽ हम अपन विवेकसँ काम लए छी जेकराकि हमरा हमरा फायदा होइए विवेक मतलब कि अपन बुद्धिसे फायदा से काम लए छी अपन दिमागसे काम लए छी तऽ ओ चीज देखए तऽ अपन कोइभी कार्यस्थल पर सबसँ पहले ओ जगहके मुआयना करैके बाद ओ चीजके बारेमे जानना चाही आ कि परिस्थिति छै कि समस्या छै ओ देखैत तखैन कोइभी रिजल्ट तक कोइभी जगहतक पहुँचना चाही कि ई क्या भेले द्वन्द्वता तऽ पैदा भए जाइत छै ओकर बाद सबसँ पहले अपन विवेकसँ ही काम लेना चाहिए कार्यस्थल पर